जोंनि हारि बर' हारिमुआव हाबाफोरा गोबां नेम खान्थिजों जायो खृस्तानफोरनिया गावसोरनि नेम खान्थि बायदियै जायो माने बिसोरो हाबाफोरावहाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ गिर्जायाव लाङो आरो गिर्जायाव लांनानै गिर्जानिफ्राय हाबा होखांनानै लाबो फिन्नानै रिसिबसन खालामो आरो बेव फज'यो फज'नानैहाय बायदिसिना आदारफोर नाजावनाय जायो आरो हिन्जाव गोदान लागोफोर फैयोब्ला बिसोरखौ फैनानै बिसोरखौ जाहोनानै थोनहर फिनो आरो थिनहरनानैहाय उननि समाव दान होखांनानै हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ ओंखाम जाहोयो आरो ओंखाम जाहोनानैहाय आरो बे जायगायावनो जिराय होफिनो आरो दसे थानानै फथ' सेलफिफोर बायदि बायदिसिनाफोर लाहोयो आरो हिन्दु रोखोमनि हाबाफोरा गोबां हाथासुनि नेम खान्थिफोरजों जायो आरो बेयाव बिसोरो गावसोरनि धोरोमनि बायदिसिना नेम खान्थिखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो